हेलो अहाँ गुरुमठ फूड सॅं बाजै छियै हमरा किछु भोजन के लेल ऑर्डर करबाक छेलै हमर दू टा रिश्तेदार छथिन जिनकर पता अपने नोट कऽ लिअ हम लिखाबै छी महावीर चौक लाइब्रेरी के निकट हुनकर नाम सोनू कुमार छै हुनका लेल अहाँ छोला भटूरा पैक कए कऽ पठा दियौ एकटा आर पता अहाँ नोट कऽ लिअ जे कि रमेश कुमार छथि जे कि बी एस एस कॉलेज के निकट हुनकर घर छनि ओतय जे छै से अहाँ मटन भेजे के प्रयास करियौ आर हमरो खाना मंगेबाक छै हमरा लए सादा भोजन पैक कए कऽ पठा दिअ हमर पता छै मलिक चौक सुपौल हमर नाम अजीत कुमार एहि पता पर पठाबय के जल्द से जल्द प्रयास करियौ